جی کووڈ نائنٹین وبائی مرض کے دوران ہمارے پورنیہ ڈسٹک میں پورنیہ ضلع میں کافی افرا تفری تھی اور لوگ ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ چائے پینا پسند نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ باتیں کرنا بھی لوگ گوارہ نہیں کرتے تھے دور دور سے ہی بات کرتے تھے اور جہاں تک اپنے خاندان سے کی علاج کی بات ہے اور ان کو کیسے محفوظ رکھتے تھے تو میں آرویدک ڈاکٹر ہوں تو بہت ساری چیزیں چیزیں دال چینی لونگ الائچی کالی مرچ تلسی کا پتا یہ سب کا قہوہ بنا کے میں خود اور اپنی فیملی کو اور اپنے رشتہ دار کو خاندان کو مشورہ دیتا تھا کہ ایسا ایسا آپ استعمال کرے تو آپ کو کبھی کورونا اور کووڈ کی کوئی شکایت نہیں ہوگی اور دیسی قہوہ کر کے آیورویدک میں ایک چیز آتی ہے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے تھے تو یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے میں اپنی فیملی کو اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھا شکریہ